हांवेन फाटी एमेझोनावयल्यान हेडफोन्स ऑर्डर केल्ले ताजी डिलीवरी दिल्ली फोर डेज बट येली ती एट डेजान आनी तेजे पॅकींग सुद्दां बरें नाशिल्ले सो दॅट डॅमेज जालां जाल्यार खबर ना बट ताची बेट्रिवायज इट इज नॉट गूड बिकॉज रोखडें डावन जातालें चार्जींग केल्लें आनी चार्जर सुद्दां म्हाका ऍक्स्ट्रा घेवचो पडलो कित्याक ती चार्जराची वायर कट जाल्ली भितरल्यान निकतो चार्जर हांवें ती भितरली वायर आशिल्ली ती रिफंड केली आनी एमझोनाचेर म्हाका ते पोंयटसूय मेळूंक ना जे नॉर्मल हाका मेळटाले आनी ह्या हेडफोम्साक पोंयटसूय मेळूंक ना